शेयर बजार त जोखिम जो थींदो ई आहे अप डाउन लॻल रहंदो आहे हाणे मुंहिंजा त खूब ॼाणण वारा शेयर बाज़ारि में इंवेस्ट करिन था लेकिन मूंखे थोरो सो घटि सम्झि में ईंदो आहे छो की मां जादातर ॿुधंदो आहियां की फ़लाणे माण्हू जेको आहे शेयर बाज़ारि में एतिरो पैसो लॻायइनि और एतिरो शेयर वधी वियसि और थोरनि ॾींहनि में ई ॿुधण में ईंदो आहे की भाई हू त हिकदमि बुडी वियो सॼा पैसा ई बुडी विया त शेयर बाज़ारि जी मार्केट हेड़ी थींदी आहे की हुनखे सम्झण ॾाढो कठिन कम आहे ॾाढो जोखिम भरो आहे त इन लाइ अहिड़े जोख़िम भरे हुनमें लेनदेन करण मां विश्वासु न कंदो आहियां और इन और लाइ मां कॾहिं बि शेयर बाज़ारि में पैसो लॻाइण लाइ न सोचदो आहियां और मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि सलाहु ॾींदो आहियां की हिनखां थोरो परे ई रहन त हू जादा बढ़िया आहे छो की फ़ालतू जी टेंशन वठण सां कोई फ़ाइदो कोन्हे